हेलो जी कौन नमस्ते हाँ जी बोलिए क्या काम है अरे वो अपने मायके गई हैं थोड़ा सा अभी क्या नवरात्रि का वो माहौल है ना तो उनके यहाँ पे गरबा गरबा वगैरह होता है इसलिए

हाँ ये मतलब इतना परेशान कर रहा है मुझे भी मेरा सर दर्द करने लगा मैं भी अपना काम नहीं कर पा रहा मुझे भी घर पे काम करना मिला मतलब की वर्क फ्रॉम होम इसलिए हाँ वैसे भी उनके तो कानों में वो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या हाँ मतलब है ना अपन सबको एक साथ इकट्ठा होके अपन आप और लोगों से भी बात कर लीजिए आपकी जो भी फ्रेंड हो सहेलियां हो कॉलोनी में उनसे बात कर लीजिए तो क्या है कि वो अपने घर पे बात कर लेंगे तो फिर सब अपन लोग है ना सोसायटी के सेक्रेटरी कॉलोनी के सेक्रेटरी सेक्रेटरी से बात कर लेंगे

वही तो ऐसे तो अपन परेशान हो जाएंगे

हाँ रात में पता नहीं कौन सा काम करते रहते हैं ये हाँ अपन शाम को करते हैं बात इस बार बोल ही देंगे कि आप ये काम या तो जल्दी खत्म करो या तो फिर इनसे बोलो की थोड़ा धीरे धीरे काम करें शोर ना हो ज़्यादा हाँ और इतने पे ही ये झांकियां लगती है तो उनमें भी डी जे साउंड बजते हैं तो वो भी परेशान करते हैं ऊपर से

हाँ तो अपन है ना शाम को मिलते हैं सभी से आप बात कर लीजिए अभी शाम को फिर अपन मीटिंग रखते हैं फिर सब मतलब सॉर्ट आउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे हाँ और वो आराम कर नहीं पा रही होंगी ठीक है अपन शाम को इस बारे में बात करते हैं

ठीक है